जीवनमे कलाके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छै काहेकि एकरासँ आदमीके पता चलि सकैछेै कि केकरा अन्दर कते हुनर छै के कितना किछु कए सकैछेै केकरा अन्दर उतना कैपीसिटी छै कि हँ हम ई चीज कए सकै छिए आओर कलाकारी सबके अन्दर नहि होइछे सब सबकिछु नहि कए सकैछेै जेनाकि भए गेलेै कोइ ड्रॉइंगे केकरो बनाना छै तऽ सब नहि बना सकैछेै जेकरा अन्दर ई हुनर छै ओएह सबकिछु कए सकैछेै इएह लएके मतलब कोइ बोलते कि हँ हमरा आबैछे आओर समयके व्यर्थ नहि करना चाही कोइभी चीज हमरा अगर नहि आबैछे तऽ हम ओकरा आरामसँ कहि सकै छिए कि हँ हमरा ई चीज नीक नहि लगैछै हम ई चीजके नहि कए सकै छिए जेनाकि आब कोइ कोइ बोलते हँ जेकरा नहियो आबैछै अच्छा छै कि ओ कोशिश करैछै लेकिन हमरा अपना समयके व्यर्थ तऽ नहि करना चाही हमरा जे चीज आबैछै हम ओ चीज करबै हमरा हमजब जानि रहल छिए कि हँ हमरा चित्रकला बनाबएमे या फिर कोइभी पेन्टिङ्ग मधुबनी पेन्टिङ्ग ई सब बनाबएमे मधुबनी चित्रकला ई सब नामी चित्रकला छै जेकरा मतलब देखैमे अद्भुत लागैछे लागैछै कि रियालिटी छिए हँ रियल पिक छिएकि देखैमे बड्ड सुन नीक लागैछै इएह लएके आओर एकरासँ हमरा जे नहि आबैछै तऽ हम ओ सीखैके कोशिश करै छिऐ कि हँ इ पेन्टिङ्ग केना बनले हमहुँ एकरा पर कोशिश करि आओर हम भी अच्छासँ अच्छा बना सकिऐ जेकरासँ हमरो नाम रोशन हो सकै छै कि हँ ई चीज ई कए सकैछै बहुत नीक लागैछै पेन्टिङ्ग बनाना मतलब एक सब जेकरा पास जेना फिजूलके बैठल रहैछै ओ अपना टाइमपास करै खातिर आरामसँ बना सकैछै आओर ई सब जरूरी छै कि हँ अपना जिन्दगीमे कि किछु भी हम कए सकै छिऐ